آٹو والے بات کر رہے ہیں سر مجھے بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا مجھے جو ہے نا ہنومان مندر جانا تھا یہاں نئی دلّی اسٹیشن سے چلیں گے آپ آ کل جانا ہے صُبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس یہاں کیا نام کہتے ہیں یہاں نئی دلّی اسٹیشن سے ایک گیسٹ آ رہے ہیں اُن کو لے کر کے ہنومان مندر جانا ہے کتنے پیسے لیں گے ہم تین لوگ ہیں وہ دو لوگ رہیں گے اور میں ایک رہوں گا تین لوگ ہیں ہم لوگ جی کتنے پیسے لے رہے ہیں آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے تو بہت مہنگا بتا رہے ہیں آپ ارے بھائی ہم لوگ جاتے رہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آٹھ سو روپے چل رہے ہیں پانچ سو روپے لے لیجیے ارے سر دیکھ لیجیے غریب آدمی تھوڑا سا ارے تو کوئی بات نہیں پھر بھی پانچ سو روپے بہت ہو جاتے ہیں وہ دلّی نئی دلّی اسٹیشن سے ہنومان مندر کتنی دور ہی ہے میں تو گیا تھا تو میں نے میں تو گیا تھا تو ابھی پچھلے مہینے گیا تھا میں پانچ سو روپے لگے تھے جبکہ یہاں سے گیا تھا یہاں اوکھلا سے میں گیا تھا ارے کچھ کم کر لیجیے دیکھیے گیسٹ لوگ آ رہے ہیں اُن کو گھومنا ہے اصل میں ارے بھائی میں یہاں پانچ سو روپے کی بات کر رہا ہوں آپ ساڑھے سات سو روپے بول رہے ہیں صحیح ریٹ لگائیے پھر جو ہے بتا دیجیے بھائی کے جاننے والے ہیں آپ تب اتنا وہ کر رہے ہیں چلیے اچھا ایسا کیجیے ساڑھے پانچ سو کر لیجیے ختم کیجیے ٹھیک ہے ساڑھے پانچ سو لے لیجیے گا ٹھیک چلیے ٹھیک ہے میں بھائی سے پوچھ کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے